जी पंडित जी जी राम राम राम राम सर प्रणाम कि बोले क्या सर अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत दिक्कत है सर इसीलिए पंडित जी को बोलते हैं कि थोड़ा पूजा ऊजा करवाना था क्या होगा पंडित जी क्या इधर जानते हैं मेरे घर में इतना लफड़ा फंसा हुआ है इधर हम परेशान हैं इससे देखिये इधर मतलब थोड़ा बगल में बांकी इधर मतलब सबका तबियत खराब कभी कुछ कभी कुछ सोचे पूजा ऊजा करवा लेंगे तो थोड़ा कुछ राहत होगा इसीलिए बोले पंडित जी को याद करते हैं तो हर समय पंडित जी को प्रणाम स्रणाम करते हैं बुलाते हैं पंडित जी को क्या दक्षिणा ओक्षिणा कैसे लीजिएगा पंडित जी थोड़ा आके हमारे घर पे पूजा ऊजा करवा दीजिये जी जी जी जी जी सही बात है जी जी नहीं नहीं अरे हमारे लिए तो पंडित जी हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी आप ही सब कुछ हैं जे तरह का दिक्कत हमारे घर में अभी है उसको सुलझाने के लिए आप ही पूजा ऊजा कीजिए सर किसी तरह हमको सुलझा दीजिए इसलिए ना पंडित जी आपको याद किए जी जी जी जी जी जी जी न कोई जी जी जी आप तो सर आप पंडित जी आप जानबे करते हैं शुरू से आपके सिवा हम किसी को नहीं लाए आप मेरा घर का हर चीज इससे पहले भी कई बार आए पंडित जी आप ही न जब भी पूजा करवाते हैं या कोई काम करवाते हैं तो आप ही से करवाते हैं है कि नहीं आप ही बताइए जी जी जी जी वही बात है जी जी पंडित जी जी बड्ड दिक्कत होता है सही बात है हाँ जी जी जी अब जी जी जी जी जी जी

जी जी पंडित जी जी ठीक है अब ठीक है ठीक है ओके पंडित जी आइए आप जो भी सामान होगा हम लिखवा लेंगे आपसे ठीक है और आके कर दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है प्रणाम राम राम ठीक ओके